नमस्ते क्या काम है अच्छा तो कैसी फ़ोटो बनवानी कैसी फ़ोटो बनवानी है हम बना देंगे जैसी बताओ एल्बम बनवाओगी कि कैसेट अरे नहीं नहीं जैसा आप चाहोगी वैसा बनेगा जैसे आप यहाँ आके बताओ तैसी बना देंगे हाँ अच्छा अच्छा तो ठीक है अब बन जाएँगी अब ये है कि बयाना ओयाना दे दो पहले थोड़ा हाँ हाँ ठीक है ठीक है फ़ोटो तो आप जैसा चाहेंगी

पैसा जैसी फ़ोटो होंगी वैसे पैसे पड़ेंगे तीन सौ रुपैया एक पीस के हाँ तो फ़ोटो मगर अच्छी बनाएँगे मनपसन्द अएँ हाँ हम नए नए डिज़ाइन की फ़ोटो बना लेते हैं जैसे चाहो वैसे नहीं हाँ नहीं जैसे जॉइन्ट वाले चाहो सिंगल वाले चाहो हाँ अरे हम दिखा देंगे तुमको जैसा चाहोगी वैसा बना देंगे मग़र ये है कि पहले थोड़ा बयाना आना दे दो हाँ तो मुलाकात कब होगी आओ बयाना दे दो हम भाई गरीब आदमी हैं यही फोटो से हमारा धन्धा चलता है तो एडवान्स तो तो चहिबे करै थोड़ा बहुत हाँ अरे पाँच हज़ार एडवान्स दे दो बाँकी बाद की बात है पाँच हज़ार एडवान्स कल दे देना और बाँकी जब आपको हम माल देंगे तब उसमें आप हमें पेमेन्ट कर देना पूरा हाँ हाँ शादी वाली आपकी बनेंगी बना देंगे हम शादी वाली हाँ तो महंगी अरे तो महंगा रोए एक बार सस्ता रोए बार बार महंगी बनवाओ अच्छी फ़ोटो हाँ ठीक है तो हम दिखा देंगे वो देख लेना पसन्द कर लेना हमें ऑर्डर दे देना कितनी होती हैं पूरा वीडियो बना के देंगे हाँ हाँ हाँ बना के देंगे और पूरा वीडियो बना के देंगे अच्छा नमस्ते ठीक है नमस्ते हम फिर अब हम बना देंगे जल्दी कोशिश करेंगे ठीक है